ओ आं मानि नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेरनि सायाव एसे बिबुंथि होनो लुबैदों ओरैनोथ' सिगांनि समफोराव जोङो गामियारि एसे जोङो फारागथिखौ नुलायलायोमोन जेरै मा गोदोनि सम सिगांनि सम गारि मटरनि थांलाय फैलाय आरो जोंनि जायनाखि गामि ओनसोल बेफोराव जोंहा माखासे फरायसालिनि बिथिङाव सानोब्ला माने गोबां लोरबांमोन आरो जों बेखौ मोनथियो नाथाय नै बे दा जाखांफुनाय

जों बुंनो हागोन जे मानि खुनु बाहाय नोगोरारि आरो गामियारि बाहाय फरायसालिनि गेजेराव खुनु फारागथि गैया सोरबा सासे गथ'आ गामियाव जोनोम मोन टाउनाव जोनोम मोन बिनि सोलोंथाय लानाय गामिनि सोलोंथाय लानाय बे जोंना समानानो जानो थांबाय मानो होनोबा नैबे जाखांफुनाय जाखांफुनाय सम दा बे जाखांफुनाय समाव जोङो खुनु मानि नोगोरारि आरो गामियारिजों जेबो फारागथिखौ खुनु जोङो लानो हाला गोबां जोंनि सुबुंफोर जयनाखि गामि सिं सिं सिङाव जोनोम जानानै फरायदों गोबां गिदिर मानसि जाहैदों ए पि एस सि इउ पि एस सि जों बिफोरबादिखौ आजिखालि नुनो थांसै सोरबा सासेजों फारागथि लायोबा गामिना जानो हाया सोरबा सासे गामि सिङाव जोनोम मोननाय गथ'आ जानो हाया जों बेबादि बुङोब्ला बे दानि समाव गोरोन्थि जागोन आरो गुबै बाथ्राया बेनो दि सोलोंथाय लानो जोंनि गामि टाउन बे जोंनि एखे मोनसे लेभेलावनो फैबाय आरो सोरबा सासे टाउनाव जोनोम मोननायाबो'दि लेखा रोंथारगोन जों बेखौ बुंनो हाया गामियाव जोनोम मोननायाबो लेखा रोङा जों बेखौ बुंनो हाया जोंनाव मोनसे जोंनाव इकुवेल मोनसे जोंनाव सम फैबाय डेभ्लापमेन्ट जानायनि आरो जेरै बुंनो थाङोबा जोंनाव गोदोनि समफ्राव मानि स्कुल कलेज फ्रा मानि बिबांनि बिबाङा एसे खम मोन आजिखालिथ' नों बुंनो थाङोबा गोबां ओंखारबायानो ओंखारबाय गामि गामि नों प्राइबेट स्कुल दं गभमेन्ट स्कुल दं नों माहाय फोरोंनो माहाय फरायनो खुनु बाहाय माने साननांगौआनो गैखाला आरो जे मानि लेखा रोङा होननानै जास बेनो जे मानि सोलोंथायखौ लानानै सोलोंनायनि फि सोलोंथायनि फिथायखौ जुदि गावबागाव दिहुननानै लानो रोङिआसो बे गावगावनि थाखाय बुहुल जों बेखौ गावबागाव साननो रोंनांसिगोन जिउ मोनसे दानायाव जाहैबाय ओरैबादि जायो माबा मोनसे टाउनाव थांथारनानैदि लेखा फरायबासो रोंथारगोन पास जाथारगोन बेबादि नङा गामियावबो थानानै हायो खिन्थु गामियाव थानानै जुदि गावबागाव सोलोंथायखौ जुदि मोजां रोखोमै जोङो लांनो रोंनांगोन मानो होनोबा गामियावबो जोंना स्कुल गामि खाथि खाथियावनो कलेज फैबाय खुनु बाहाय माबा मोनसे उसुबिदानिबो साननांगौ गैखाला आरो जों बेखौ मिथिनानै लानांसिगोन सोलोंथाया जाहैबाय ओरैबादि नोंनि गामियारि बुं नोगोरारि बुं बे जों बेखौ एखे मोनखायो आरो जास्ट बे गावबागावनि सायाव जों बेखौ गावबागाव साननानै लानो रोंनांगोन बुजिबाय दा फरायसाफोर आरो लोगोसे मा ओरैबादि जों साननांगोन जे मानि सोरबा सासे गथ'आ नोगोराव जोनोम मोननानै बै गथ'आ जुदि गावनि खाथियावनो जुदि फरायसालि गिदिर गिदिर मोजां मोजां दङब्ला बाहायबो जुदि फरायनानै पास जायाब्ला अब्ला बाहायबो माबा मोनसे साननांगौ थागोन बे आरो दा बेनिखायनो आं बुङो गामियारि आरो नोगोरारि फरायसालिफोरनि गेजेराव दिनैनि बेलायाव जेबो फारागथि गैला आं बेखौ खोन्थानानै दोनबाय